हांव फूल सगळे फोंडा जिल्ल्या बद्दल उलोवच्या पेक्षा हांव म्हाज्या वाठारांत जीं देवळां आसात तीं म्हणजे वळवय गजान लक्ष्मीचें देवूळ जें खूब सुंदर आसा आनी थंयचो गोंदळ हो खूब प्रसिद्द असो आसा तशेंच आमच्या वेऱ्या सावयवेऱ्यां ह्या वाठारांत अनंताचें देवूळ हें खूब सुंदर आनी ते ताच्या मुखार ताच्या बाजूक आशिल्ली तळी तर सारकें मन प्रसन्न करी सारकें आसा थंय देवळांत गेलें की मन सारकें शांत जाता अशेंच सावयवेऱ्यांत सांतेरीचें देवूळ आसा कामिणीचें देवूळ आसा तशेंच आमच्या बाजूक आशिल्लें माशेलांत तर कितलींशींच देवळां आसा देवळांची खण म्हटल्यार जाता अशें फोंड्यांत फोंडा तालुक्यांत फोंडा जिल्ल्यांत खुबशीं देवळां आमकां पळोवपाक मेळटा जीं खूब फामादूय आसा आनी खूब भायले भायले लोकूय तीं मुद्दम पळोवपाक येता जशें की मंगेशाचें देवूळ